ہندوستان میں لوگ کاروبار کرتے ہیں کوئی لیتے ہیں لون لیتے ہیں کوئی دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے کسی کا اچھا کاروبار چل رہا ہے تو کسی کو پریشانی ہے کوئی لے کے بھاگ جاتا ہے کہیں سے کہیں کسی کا پیسہ ڈوب جاتا ہے کسی کا نہیں ڈوبتا ہے کوئی کوئی بہت آرام سے رہتا ہے کوئی آرام کوئی نہیں دیتا ہے جو ایماندار ہے او دے دیتا ہے جو بیمان ہے او بیمانی کر دیتا ہے اچھے آدمی اس دنیا میں اچھے آدمی بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن کسی کے چہرا پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون اچھے ہیں اور کون برے ہیں یہی چیز تو ہے کہ لکھا نہیں ہے اگر لکھا ہوتا تو آدمی دیکھ کے کاروبار کرتا کہ کے اچھے لوگ کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے برے سے پرہیز رہتا ہے آدمی کاروبار لون کا جیادے سلسلہ چل رہا ہے کسی کا تو بہت زیادہ دوکان دوری اچھا خراب چل رہا ہے کسی کا ایک دم نہیں چل رہا ہے کوئی بیٹھے رہتے ہیں کوئی صحیح سے ہے کوئی کھانے پینے پر بھی کسی کا آفت ہو جاتا ہے تو او تو صحیح سے ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت برے بھی ہیں کیا کرے گا آدمی کیسے رہے گا ایسا دور چل رہا ہے ایسے دور میں تو انسان کو پریشان ہونا ضروری ہے اور پریشانی دور سرکار کے طرف سے مدد ہوگا تبھی نا ہوگا دور نہ تو کیسے ہوگا دور سرکار تو مدد کرتی ہے لیکن کرتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتا ہے مدد بھی ہو رہا ہے لیکن پھر نہیں ہوتا